में अक्सर अपने परिवार वालों के साथ रसोई में समय भी बिताती हूँ क्योंकि मुझे भाभी और मम्मी से बात करने के लिए सिर्फ एक वही जगह मिलती हे क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम पर चली जाती हूँ तो मेरी बातचीत ज़्यादा नही हो पाती है जब मैं शाम को जब भी कभी आती हूँ या कभी छुट्टी वाले दिन जब मैं उनके साथ रसोई में हाथ बंटाती हूँ तो मुझे उनके साथ काम करना ज़्यादा पसंद आता है और काम करते करते हम लोग नई नई चीज़ें बनाना भी सीखते हैं ओर साथ ही हम लोग खाना बनाते बनाते कई सारी बातें भी करते हैं हम एक दूसरे के विचार एक दूसरे से साझा भी करते हैं मेरी भाभी और मेरी मम्मी मुझे कई सारी बातें बताती हैं और मैं भी उनको कई सारी अपनी ऑफ़िस की या किस कहीं बाहर की जो भी मेरे सात घटना या जो भी घटित होता है या अच्छा बुरा मैं सारी चीज़ें उनसे साझा करती हूँ सब कुछ उनको बताती हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे इस तरीके सारी बातें करना जो मुझे काफ़ी पसंद है